डांस इ'यां मदद करदा लोकें गी हैल्थी रक्खने च एह्दे च केह् होंदी ऐ एह्के च इक किस्म दी एह् ऐक्सरसाइज होंदी जियां डांस मूव होंदे कोई अपने हत्थ कदें बिच्च अपने हत्थ उप्पर करने पौंदे नीचे करने पौंदे टांगे खोलनी पौंदी बंद करनी पौंदी अपना शरीर हिलाना पढ़ता डांस में अपना शरीर हिलाना पौंदा कुछ लोक होंदे जे ऐक्सरसाइज करदे नि ते ओह् डांस करियै अपने शरीर दी अपनी हैल्थी बना सकदे एह् लोकें गी इसलेई खुश लगता ऐ कि जियां कि अब अब कोई डांस कर करा है इससे जो है लोकें गी अपना जो दुखी हो लोक ते ओह् अपना जो दुख होता है ओह् भुल्ली जंदे अपना दुख भुल्ली जंदे ओह् डांस करै दे होंदे ओह् अपना इक अलग ही दुनिया बिच्च चली जन्दे हां भई डांस करा'ने अस एह् करा'ने डांस ते इत्थै अपना एन्जाय करी सकदे डांस बिच्च इक एह् डांस ही ऐ जे किसी लोगें गी खुशी देई सकदा सारें लोके गी खुशी देई सकदा एह्दे बिच्च लोक अपने अपने दुख भूल